आइकाल्हि आधुनिक युगमे बाजार बातके बहुत बढ़ि गेलैए आ बाजारमे बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं कम्पनी सभ ब्राण्ड सभकेँ कपड़ा सभ मिलै लागलैए आ हाथसँ बनल कपड़ा तऽ बहुत बढ़िऑं होइते छै आरामदायक होइ छै लेकिन आसानी से उपलब्ध नहि भऽ सकै छै

ओ देखने से लागै छै कि हँ हाथसँ बनल छियै आरामदायक भी होइ छै लेकिन हाथसँ नहिओ बनल रहै छै तैओ ओ पसन्द पड़ै छै आओर आसानी से उपलब्ध भऽ जाइ छै तऽ एहि कारण हमसभ रेडीमेड कपड़ाके खरीद लै छियै बाजारसँ लऽ लेइ छिऐ